दो साल पहले मैंने पानी साफ़ करने की मसीन ली थी जो सही से काम नहीं कर रही है बहुत बेकार निकली और उस टाइम पर वो लगभग दो लीटर पानी तो साफ़ करती थी लेकिन अभी तक उसको एक साल तो हो गया है एक साल के बाद वह अच्छे से काम नहीं कर रही है उसने अभी तो सिर्फ़ आधा लीटर ही पानी साफ़ कर पाती है वह भी अच्छे से नहीं हो रहा है हाँ तो उसमें भी कीटाणु रह जाते हैं जिस वजह से वह पानी तो फ़िर बेकार ही है तो मसीन तो कोई काम की नहीं रही है तो हमें यह वाली जो मसीन थी पानी साफ़ करने की वह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है और बहुत ही बेकार निकली वह मसीन ऐसे इलेक्ट्रिकल सामान जो इस टाइप के आते हैं वह बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं तो यह मशीन भी कोई ख़ास तरीके से काम नहीं कर रही है जिस वजह से मुझे यह मशीन बहुत ज़्यादा बेकार लगी